थाणा डिस्ट्रिक में हिन टाइम ते शिव सेना जी गोरमेंट अची रही आहे ऐं जेकी हितां जो जेको अरिड़ां विधान सभा आहिनि थाणा डिस्ट्रिक में जेके टे लोक सभा ग्रुपनि में विरहायल आहिनि पहिरियों जेको आ उहो भिवंडी रुरल शाहपुर ॿियो जेको आ भिवंडी वेस्ट ऐं भिवंडी ईस्ट टियों जेको आ उहो कल्याण वेस्ट एंड मुरबाड इहे टे लोक सभा ग्रुपनि में विरिहायल आहिनि ऐं असां जा जेके उल्हासनगर चयो वियो आहे त हिन टाइम ते कुमार आइलाणी ऐं पप्पू कालानी मेन जेके आहिनि इहे ॿ एम एल ए आहिनि